ड्रॉइंग या पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरु करने के लिए बच्चों की निम्नतम उम्र तीन से पाँच साल के बीच होनी चाहिए ड्रॉइंग की शुरुआत बच्चे यदि बचपन से ही ना करें तो आगे चलकर उनकी चित्र बनाने में रुचि नहीं रहती है और कई बच्चे तो ऐसे भी है जो अपने पूरे जीवन में चित्र बना ही नहीं पाते हैं वे सभी चित्रों को दूसरे के माध्यम से बनवाते हैं पेंटिंग करने के लिए तो उम्र अधिक होनी चाहिए क्योंकि बच्चा छोटा होगा तो वो पेंटिंग वाले रंग नहीं भर पाएगा इसके लिए दस से बारह साल उम्र काफ़ी होगी ताकि बच्चे को रंग बनाना रंग भरना क्योंकि वह ब्रश के द्वारा भरा जाता है इसलिए उसको आ जाना चाहिए और ड्रॉइंग बनने के लिए तो पाँच साल में भी बच्चा ड्राइंग बनाना सीख जाता है